साढ़े जीवन च ट्रांस्पोर्ट दा बड़ा म्हत्तवपूर्ण हिस्सा ऐ अगर इक स्थान च जाना होऐ इक स्थान चा दूसरे स्थान च जाना होऐ ते कैह्दे च चढ़ियै जन्ने होन्नें ट्रांस्पोर्ट च चढ़ियै ट्रांस्पोट होग ते इक थां दा दुए थां जाई सकने आं नेईं ते असी घर बैठी जन्नें अजकल्ल ट्रांस्पोर्ट हर इक घर घर च है कि जीवन दा म्हत्तवपूर्ण इक हिस्सा बनी गेदा कि ट्रांस्पोर्ट स्कूल बी जाना होऐ बच्चे ने ते बस्स ट्रांस्पोर्ट जरियै स्कूल जंदे न ट्यूशन पढ़न जाना होऐ तां बी बस्स च चढ़ियै ट्रांस्पोर्ट च जंदा ऐ बच्चा अगर कि'त्थै बी जाना पार्टी फंक्शन फ्हिरी डैत्थ कुतै होई गेई ते उत्थै बी जाना हो ते ट्रांस्पोर्ट दे ज'रियै जाई सकदा बंदा इ'यां ते बिल्कुल निं जाई सकदा पैह्ले जमान्ने च कि सैकल हा अजकल्ल साइकल लोक घट्ट गै इस्तेमाल करदे अजकल्ल गड्डियां दा इस्तेमाल करदे ऐ पैह्लें हा कि ट्रांस्पोर्ट बस्सां घट्ट हियां घट्ट हियां ते लोक लाइन बिच्च खड़े होइयै टिकट लैंदे हे कि बड़ा म्हत्तवपूर्ण होई गेदा हा कि हून कि जैदा जैदा केह् होऐ ट्रांस्पोर्ट होऐ कि कि असें अपनी जेह्ड़ा कीमती समें अजकल्ल लोकें कोल घट्ट समें रैंह्दा ऐ कि अजकल्ल जाब बड़ी जाब करदे ऐ अजकल्ल इन्ना टाइम निं मिलदा ऐ कि इक थां खड़े होइयै अस टिकटां लेई सकनें बस्स दियां अजकल्ल होंदा ऐ कि ट्रांस्पोट साढ़े ताईं जरूरी असें भाई ट्रांस्पोर्ट होग गै अस इक फंक्शन च जाई सकने आं पार्टी वियर जाई सकने आं कोई इ'यां होस्पिटल होग कोई अपने रिश्तेदार ओह्दे कोल मिलन जाई सकने आं कुसै दी डैत्थ होई जाऽ उत्थै बी जाई सकने आं ट्रांस्पोर्ट होग अजकल्ल जित्थै अजकल्ल स्कूल दे बच्चे जिसलै पिकनिक जंदे ऐ ते ट्रांस्पोट दे जरिये गै जाई सकने आं अजकल्ल जेह्ड़े जम्मू ऐंड कश्मीर लोग जेह्ड़े बिजट करदे ऐ हर इक हिल जैदा इद्धर प्हाड़ी एरिया ऐ प्हाड़ी एरिया जैदा इद्धर जम्मू दे पिकनिक स्पाट एरिया ऐ जेह्ड़ा इस नैचुरल नैचुरल इद्धर वातावरण नैचुरल वातावरण साढ़े इद्धर जेह्ड़ी ट्रांस्पोर्ट दा लोक इत्थै औंदे ऐ प्हाड़ी एरिये च घूमन पिकनिक करन फैमली द्वारा औंदे ऐ अपनी गड्डियां लेइयै अपने ट्रेन च बस्स बिच्च औंदे ऐ इक इत्थै पिकनिक स्पाट अमरनाथ जदूं गर्मी दा समें होंदा ऐ ते लोक अमरनाथ जंदे ऐ ओह् बी अपनी गड्डियां लेइयै बस्स लेइयै जंदे ऐ ट्रांस्पोर्ट दे जरिये जंदे ऐ अमरनाथ इत्थै फैसलिटी बड़ी मिलदी ऐ लोकें गी अलग बल्कि इद्धर तक जब ट्रैफिक बड़ा इक म्हत्तवपूर्ण ऐ साढ़े ताईं ऐ कि इक म्हत्तवपूर्ण जीवन ट्रैफिक ट्रैफिक जब लैंड लैंड स्लाइड होंदी ऐ इद्धर ट्रैफिक इकदम ई बधी जंदा ऐ कि सानूं अपना ना थोह्ड़ा जोगदान देन चाहिदा ऐ कि ट्रैफिक जेह्ड़ा थोह्ड़ा नार्मल होई जाऽ कि लोक लोकें गी तकलीफ निं होऐ लोकें गी सु सुविधा मिलै कि अजकल्ल इद्धर लोकें गी हून नवरात्रे औने ऐ नवरात्रे च लोक बड़ा बैश्णो देवी इद्धर घूमने औंदे ऐ कि इक दर्शन करने औंदे ऐ लोग इद्धर भी अपनी जात्तरा ट्रेन च औंदे केईं हैलीकाप्टर च औंदे ऐ केईं बस्स बिच्च औंदे ऐ घरा अपने ट्रांस्पोर्ट लेइयै औंदे ऐ सानूं ट्रांस्पोर्ट साढ़े ताईं बड़ा जीवन दा इक म्हत्तवपूर्ण चीज होई गेई कि जिद्धर बी जाना ट्रांस्पोर्ट लेइयै जाना नवरात्रें दे दिनें साढ़े इद्धर रस्ते बड़े इक अजकल्ल कम्म चलै करदा ऐ कि ट्रांस्पोर्ट कम्म चलै करदा ऐ इक लाइन फोर लाइन जदूं इत्थै बनी जाग पुल बनी जाग इत्थै टन्नल बनी जाग साढ़े ताईं सुविधा होई जानी के ट्रांस्पोर्ट साढ़े ताईं बड़ा आसान तरीके कन्नै अस घूमी सकने आं पिकनिक जाई सकने आं पार्टी बी अस जाई सकने आं फंक्शन बिच्च जाई सकने आं फैसटिबल च अस जाई सकने आं होर आल ओवर इंडिया च आल ओवर इंडिया घूमी सकने आं अस ट्रांस्पोर्ट जरियै अस ट्रेन ट्रेन ऐ अगर इक पुल स्हेई होग ते अस ट्रेन बिच्च सफर करी सकने आं ट्रेन सुविधा ट्रेन से च सुविधा स्हेई होग ते अस ट्रेन बिच्च बी सफर करी सकने आं बस्स बिच्च अगर सड़कां स्हेई होग ते अस बस्स बिच्च बी अस सफर करी सकने आं बस्स बिच्च बी अजकल्ल सुविधा होनी चाहिदी ऐ ताकि हां दूसरे जेह्ड़े आसान जेह्ड़े सुरक्षित मैह्सूस करी सकै एह्दे च रस्ते बिच्च अजकल्ल ऐक्सिडैंट बड़े होए करदे कि रस्ता बड़ा खराब ऐ जैसे प्हाड़ बरसांत दे दिनें बरसांत जदूं बरसांत होंदी ऐ कि बरसांतां इन्नियां जैदा होंदियां कि रस्ते च पानी जैदा होई जंदा कि ट्रैफिक बड़ी जैदा होई जंदी होर लोकें निं पता निं चलदा कि पानी कुतै खड्डे बड़े होंदे ऐ कि सानूं इस्तेमाल सानूं खुद बी साफ करना चाहिदी इस सड़कां नूं होर अस गोवा बी जन्ने आं गोवा इक समुन्दरी एरिया ऐ इक पिकनिक स्पाट ऐ उस स्प च इक अच्छा म्हौल ऐ फैमली बी जाई सकदी ऐ उद्धर ट्रांस्पोर्ट दे जरियै जाई सकदी ऐ होर इक दिल्ली आगरा गोवा इद्धर अस इक राजस्थान उद्धर इक हिल्ली पिकनिक स्पाट एरिया इक राजस्थान च बड़ा अच्छा फैसटिवल होंदे ऐ जैसे गुजरात नवरात्रे दे दिनैं बड़े अच्छे फैसटिवल होंदे ऐ उद्धर नवरात्रे बड़े अच्छे तरीके से बनाए जंदे ऐ साह्नू बी अस कि'यां जाई सकने आं अस जाई सकने आं ट्रांस्पोर्ट जरियै से ट्रेन ट्रेन च अच्छी सुविधा होऐ ते अस ट्रेन फैसटिवल च जाई सकने आं गुजरात बस्स बिच्च ट्रे कार बिच्च केईं अपनी कार लेई जंदे पर सड़कां च ओह् ट्रैफिक बड़ा होंदा ऐ असें ट्रैफिक गी दिखदे असें एह् जित्थै दो दिन दो दिन लाने होंदे उत्थै चार दिन लगदे ऐ ते गौरमैंट गी होना चाहिदा कि ट्रैफिक थोह्ड़ा घटाए कि जैदा बच्चे बच्चे बच्चें दे ताईं बड़ा मुश्कल होंदा ऐ जदूं ट्रैफिक होंदा ऐ बच्चें बजुर्ग ताईं कि ट्रैफिक बिच्च बड़ा करदे ऐ कि काह्ल करदे ऐ कि उ'नें गी जैदा गर्मी लगदी ऐ बड़ा किश होंदा ऐ सानूं ट्रैफिक बी थोह्ड़ा घटाना चाहिदा ऐ बरसांत दे दिनैं बड़ा जैदा मुश्कल होंदी ऐ जैदा बरसांत दे दिनें खड्डे भरोई जंदे नालियां सानूं सानूं नागरिकें बी थोह्ड़ा होना चाहिदा ऐ कि नालियां थोह्ड़ियां साफ करनियां चाहि दियां कि पानी इ'यां थोह्ड़ा होना चाहिदा ऐ साढ़ै इद्धर पिकनिक स्पाट ऐ जैसे पत्नीटाप सन्नासर इद्धर मानसर बागे बाहू एह् पिकनिक स्पाट ऐ इद्धर लोक बड़ी अच्छी त'रा तरीके से इंजाए करदे ऐ सानूं बी इंजाए करने ताईं हर इक ट्रांस्पोर्ट जरियै कार ट्रेन बस्स पर इद्धर ना लैंड स्लाइड बड़ी जैदा साढ़ै इद्धर प्हाड़ी जम्मू कश्मीर च जैदातर प्हाड़ी एरिये च प्हाड़ी एरिये च सानूं जैदातर सतर्क रैह्ना चाहिये सतर्क रैह्ना चांह्दा रैह्ना चांह्दा कि कि ट्रांस्पोर्ट बड़ा इद्धर बर्फबारी बड़ी होंदी लोक बड़ा जैदा इद्धर जम्मू कश्मीर च लोक बड़ा इद्धर जैदा औंदे बर्फ दिक्खने गुलमर्ग होई आ इद्धर बड़ा जैदा उत्पन्न म्हत्तवपूर्ण होंदा इंजाए करदे ऐ लोक फैमली जेह्ड़ी ऐ फैमली औंदी इंजाए करदे लोक बड़ा जैदा खुश होंदे ऐ कि इद्धर जम्मू कश्मीर इक नैचुरल चीज ऐ कि दिक्खने गी मिलदी ऐ ठंडा इलाका ऐ लोक इद्धर डल लेक ऐ डल लेक ऐ ओह् बी लोक दिक्ख दिक्खने गी औंदे ऐ सैर करना चांह्दे ते लोक सैर बी करनी होग ते तां बी सड़कां स्हेई होग ते अस सैर करी सकने आं सड़कां निं स्हेई ऐ ते अस सैर कि'यां करी सकने आं टैंपल बड़े ऐ इद्धर जैदा जम्मू कश्मीर च टैंपल बड़े ऐ गुजरात च होई आ उद्धर टैंपल बड़े ऐ उद्धर फिरी इद्धर उत्तराखंड टैंपल बड़े ऐ सानूं टैंपल च लोक देखने लोक दर्शन करने औंदे टैंपले बगैरा जहाज जहाज जरिये बैष्णो बैश्णो देवी इक ट्रांसपोर्ट ऐ ओह् बी ट्रांस्पोर्ट चीज ज ज उत्तराखंड उत्तरा खंड होर सानूं जिस दिन जैदा ट्रैफिक ही ओह्